ہیلو سر آپ ہند ٹریور سے بات کر رہے ہیں جی مجھے آپ سے آپ کی جی مجھے آپ سے آپ کے پلاننگ کے بارے میں بات کرنی ہے میں سوچ رہی ہوں کہ میں اپنے فرینڈس کے ساتھ مسوری کا مسوری میں گھومنا چاہتی ہوں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ دو دن اگر میں وہاں سفر کرتی ہوں تو آپ کی کیا کیا پلاننگ ہے آپ کون کون سی جگہ مجھے گھمانا گھما سکتے ہیں جی کیا چارجز ہیں آپ کے میں مسوری میں کیمٹی فور کمپنی پارک اور بھی جو وہاں کی دیگر جگہیں ہیں میں وہاں جانا چاہتی ہوں اپنے فرینڈس کے ساتھ تو آپ کے جو چارجز ہیں وہ مجھے ذرا تفصیل سے بتا دیجیے تاکہ میں اپنے اپنی فرینڈس کے ساتھ پوری طریقے سے پلاننگ کر سکوں جی مجھے آپ کا ہی ڈرائیور چاہیے جی ٹائمنگ کیا کیا ہوگی آپ کی تو آپ کون سی تاریخ سے کون سی تاریخ تک فری ہیں جی میں پندرہ جولائی سے اٹھارہ جولائی تک کا ٹائم چاہتی ہوں آپ سے جی کیا چارجز ہیں آپ کے ایجنسی کے ہمیں اس میں کچھ ڈسکاؤنٹ ملے گا جی سر ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ جی جی سر میں آپ سے بہت جلدی رابطہ کروں گی اس سلسلے میں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر شکریہ